पूर्णियाँमे पार्क छै खेल मैदानसभ छै खेलय पार्क भी आबै छै खेलय घुमय लेल गाँधी मैदान छै वहाँपर मेला भी लागै छै घूरै छै पार्क ध्रुव पार्क राजेन्द्र पार्क बहुत एहनसभ प्रकारके पार्क छै जे घुमय लेल आबै छै मनोरञ्जन होइ छै अपना मनके करवाबै छै

ओकर बाद मनोरञ्जन बड़का बड़का मन्दिरमे मेलामे जाहिमे मेला लगै छै घूमय लेल आबै छै बहुत सारा आदमी मनोरञ्जन हो जाइ छै ओहिसँ मेलासँ घुमिके सभचीजमे मन भी लागै छै आबै छै जाइ छै तो पार्क भी आबै छै मन होइ छै मनोरञ्जन खेल कूदमे भाग भी लय लेल आबै छै घुमय लेल सभचीजमे करवाबै छै फेर मन फ्रेश हो जाइ छै आदमी सभरे मनोरञ्जन अपना विकास बढ़ाबै छै आ घुमय लेल ट्रेन ट्रेवल सभचीज पार्कमे मिलै छै डान्स वुन्स प्रोग्राम वीडियो बनाबै मन होइ छै वीडियो बनाबै छै सभचीज करयमे